मुंहिजी पसंदीदा पुस्तक आहे रिच डैड एंड पूअर डैड हीअ पुस्तक मूंखे ॾाढी वणंदी आहे छोकी हिन पुस्तक जा उदाहरण ॾाढा ई सुठा आहिनि जंहिंखे असां अपनाए करे पंहिंजी ज़िंदगीअ में कुझु नओं करे सघंदा आहियूं ऐं पंहिंजी ज़िंदगीअ में कुझु नओं सिखी सघंदा आहियूं हिन पुस्तक जो सभिनी खां सुठो उदाहरणु बचति करणु बचति कीअं कजे कीअं असांजा चार पैसा असांखे भविष्य में कमु ईंदा ऐं कीअं असां चार पैसा बचाए सघंदा आहियूं हिन सभिनी जे बारे में हिन पुस्तक में ॾाढी सुठे सां उदाहरणु ॾेई करे असां सभिनी खे ॿुधायो वियो आहे मां त सभिनी खे सलाह ॾींदी आहियां की हिन पुस्तक खे हिकु दफ़ो तव्हां ज़रूरु पढ़ो छोकी हीअ तव्हांजी पंहिंजी निजी ज़िंदगी सां ॾाढे सुठे तरीक़े सां रिलेट कंदी जंहिंखे तव्हां पढ़ी करे सम्झी करे कुझु उदाहरणु पंहिंजी ज़िंदगी में अपनाए करे चार पैसा कीअं बचाइजनि चार पैसनि जी बचति कीअं कजे हिन सभिनी शयुनि जे बारे में ॿुधाईंदा आहिनि हिन करे मूंखे हीअ पुस्तक ॾाढी वणंदी आहे मां हिकु गृहणी आहियां ऐं मुंहिंजा चार पैसा बचाइणु त मुंहिंजो अधिकारु आहे तंहिं करे त मूंखे हीअ पुस्तक ॾाढी वणंदी आहे